کنڈیکٹر سر سے بات ہو رہی ہے تو یہ ہم جو بس سے جا رہے ہیں تو یہ بس کہاں رکے گی کہیں ڈھابہ ہے سر ہمیں بھوک لگی ہے تو ہو سکتا ہے تو کہیں روک سکتے ہیں ڈھابے پہ سر ہمیں بھوک لگ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی بھی ہے ان کو بھی بھوک لگے ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے تو آگے کہیں روک سکتے ہیں وہ ہم تھوڑی جلدی میں نکلے تھے تو کچھ لنچ بنا نہیں پائے اور لے نہیں پائے تو ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے تو آگے کہیں ٹرائی کریں روکنے کی ہاں وہ تو کرنا ہے بٹ جلدی میں تھے ہم لوگ اس لیے نہیں کر پائے وہ پتہ ہے سر پھر بھی ٹرائی تو کر سکتے ہیں آگے دیکھیے ہے پاس میں کوئی تو روکیے ٹرائی کیجیے جی اور جی جی دیکھیے ہے آگے پاس میں تھوڑا جلدی کیجیے گا جی ٹرائی کیجیے

جی جی جی جی شکریہ